नमस्ते जी थुआढ़े मैडिकल स्टोर उप्पर दोआइयां बगैरा आइयां जेह्ड़ियां खत्म होई दियां हियां कदूं तक्कर औङन अच्छा कोई निं शामीं तक्कर पाई दिन्ने आं पैसे ते आयरन कैलशियम थोह्ड़े जैदा पाई ओड़ेओ ते कुछ शूगर आह्ली पाई ओड़ेओ टैवलेट कोई निं पाई ओड़ने आं पेमैंट तुआढ़ी ते इक होर गल्ल करनी ही तोआढ़े कन्नैं बैड्ड बगैरा जेह्ड़े इं'दे टैंडर भरदे न ओह् ओह् कदूं तक भरोआ दे हून इ'यां पेशैंटें गी मुश्कल होंदी ना अच्छा अच्छा चलो कोई निं में एह् पेमैंट पाई ओड़नियां अच्छा